पहिले कि रहै दुनिऑंमे जे लोक एते जादा विकास नहि रहै तऽ जे कम लोक के सुविधा उपलब्ध भए पाबैत रहै मतलब आब धीरे धीरे विकास भए गेलै हँ तऽ जहाँ तक रहलै अथि विकास भेनाइ तऽ टेक्नोलॉजी अयलै तऽ टेक्नोलॉजी अयलै तऽ लोक पहिले कि करैत रहै दूर दूर तक लोक कऽ चिठ्ठी लिखऽ परैत रहै चिठ्ठी पहुँचैत रहै पाँच दिनमे तऽ ओ चिठ्ठीके फेर उधरसँ जवाब आबैत रहै तीन चारि दिनमे मगर आब कि अयलै हँ तऽ टेक्नोलॉजीके जमाना अयलै हँ व्हाट्सप्प कए देलक ईमेल कए देलक या तऽ अथि कए देलक ओकरासँ बात केलक विडियो कॉल पर बात कए लेलक तऽ ओहिसँ जहाँ तक एकटा सुविधो भेलै हँ तऽ एकटा चीज घटो भेलै हँ पहिले कि रहै जे एते टेक्नोलॉजी नहि रहै तऽ लोक सब आपसमे बैठैत रहै सब आदमी चौक पर आओर बैठ कऽ राय मशविरा होइत रहै आओर राय मशविरासँ सब आपसमे मेल जेल मेल जुल रहैत रहै बढ़िऑंसँ मिल जुलि कऽ मगर आब कि भेलै हँ तऽ मोबाइल भए गेलै हँ तऽ सब आपसमे दुरी हल्का कऽ बढ़ैत रहै किएकि सबके मोबाइल पर बात भए जाइ छै तऽ आपसमे बैठतै कि ओ तैँ दुआरे एहिसँ तऽ अथियो भेलै हँ फैदो भेलै हँ आओर जहाँतक घटो भेलै हँ जहाँ जहाँतक जादातर फैदा भेलै हँ मगर किछु किछु एहन छै जे आपस आदमीके आपस मे दुरी बैढ़ गेलै हँ जहाँतक जहाँ के हम कहलौ मोबाइल के बारे मे